तऽ फूलके विषयमे फूल छै तऽ फेर कतेक फूल लेबै अहाँ हूँ अच्छा तब लेब तऽ लेतै केना कऽ फेन लेतै केना कऽ हँ कितना केना फूल लेतै नहि लेतै

हँ जैसे फूलके गाछ लगेलियै फेन ओकर बिकना ने चाही फूल बिकना ने चाही तब आगू बोलू रोपैत छियै रोपना छै तऽ केना रोपबै केना की करबै पानि ढारतै केना की करबै तऽ ओहो ने सवाल होना चाही ओ गेंदा फूलके समय छै तऽ फेर ओ बात तऽ समझलियै फूल जैसे फूलके बगान छै फूलके बगानमे केनाके फूल फड़तै कि केना ओकरा तोड़बै की के कतना फूल लेतै तऽ ओकरा केनाक दरसँ फूल देना छै ईसब बात छै हूँ तब हूँ हँ चलू तऽ बढ़िएँ छै तऽ

तब आओरसँ तब फूलके विषयमे एहि सूचना यऽ